मां राति जो कपिड़ा सर्फ में पुसाईंदी पुसाए रखंदी आहियां अछा कपिड़ा अलॻि ऐं रंगीन कपिड़ा अलॻि मशीन में उहे विझंदी आहियां मां बालकनी में कपिड़ा सुखाईंदी आहियां बरसाति में अंदरु रस्सी में विझंदी आहियां ॿाहिरि निकिरंदी आहियां त सभु नलका बंदि करंदी आहियां पाणी बरबादु न कंदी आहियां पाणी असांजे जीवन लाइ ॾाढो महत्वपूर्ण आहे इन करे पाणी जो नुक़सानु करणु न खपे कम वारी माई ते ध्यानु ॾींदी आहियां त उहा नलको खोले न छॾे उनजी आदत आहे त उहा बा बाल्टी रखी मथां नलको खोले छॾींदी आहे